میں نے ہیویلس کا پنکھا خریدا ہیویل کمپنی اچھی ہوتی ہے اس لئے خریدا اس کے لئے مجھے ایک سال کی وارنٹی ملی جو ایک سال تک بہت اچھا چلا لیکن بعد میں اس کی اسپیڈ کم ہو گئی اور یہ خراب ہوتا رہا ایک سال کے اندر ہی یہ پورا خراب ہو گیا اور میں نے اسے بیچ دیا اور دوسرا پنکھا خریدا